برتن دھونے کا عمل ایک عام مگر اہم گھریلو کام ہے جس کا مقصد برتنوں کو صاف اور جراثیم سے پاک کرنا ہوتا ہے تاکہ صحتمند کھانے پینے کو یقین یقینی بنایا جا سکے ذیل میں برتن دھونے کے عمل کی مرحل مرحلہ وار وضاحت پیش کی جا رہی ہے برتن دھونے کا مرحلہ واقعات ہٹانا سب سے پہلے برتنوں میں بچا ہوا کھانا چکنائی یا پینے کی بچی ہوئی بچی ہوئی چیزیں کچرے میں یا یا نالی میں پھینک دی جاتی ہیں برتنوں کو ترتیب دینا برتنوں کو برتنوں کو قسم کے اعتبار سے الگ کیا جاتا ہے پلیٹیں چمچے گلاس پتیلے وغیرہ تاکہ دھونا آسان ہو پانی میں بھگونا اگر ضروری ہو اگر کسی برتن پر چکنائی یا جس جسی یا جس میں بوٹی میل ہو یا ہو تو ایسے کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں بھگو دیا جاتا ہے تاکہ میل نرم ہو جائے صاف اور لکوڈ کا لگانا برتن دھونے والے صابن یا لکوڈ کو کس کس طرح رگڑنے والے جھاگ اسپنچ یا اسٹیل اسکواج برائٹ پر لگایا جاتا ہے